ہاں ہلو ہاں تو آپ نے کس لائبریری کو فون لگایا ہے یہ اللہ بخش لائبریری آپ لگا ہے پورنیا اور بتائیں اپنی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو ہوں ہوں ہاں اللہ بخش لائبریری میں ساری چیزیں ساری کتابیں دستیاب ہیں اویلیبل ہیں آپ آ کر کے سب ریڈنگ کر سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں ویسے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا تھا آپ کو اچھا اچھا یہ ساری کتابیں تو ہیں ہمارے یہاں تو یہ جو ٹائمنگ ہے ہمارا لائبریری کا شام کے سات بجے بند ہو جاتے ہیں سات سے سات بجے تک اور یہ نو بجے سے کھلے رہتے ہیں نو بجے دن سے لے کر شام سات بجے تک اور اس میں کیا ہے نا آپ کو آنا ہوگا تو آدھار کارڈ وغیرہ لے کر کے آئیں گے اور کچھ شور و غل وغیرہ نہیں کرنا ہے یہاں اچھے سے بیٹھنا ہے کوئی دقت نہیں آپ اپنا نام لکھیں گے نمبر لکھیں گے کہاں سے ہیں موبائل نمبر ڈال کر کے پھر آپ بیٹھ جائیں گے وہاں کا جو اور میرے اسٹاف ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں بیٹھ کر کے آپ کو مطالعہ کرنا ہے ہمارے یہاں پنکھے بھی ہیں لائٹ اگر چلی جائے تو انورئٹر کا بھی انتظام ہے آپ کو گھبرانے ضرورت نہیں ہے فریج کا بھی انتظام ہے پانی وغیرہ بھی رکھا رہتا ہے ساری سویدھا مہیا ہیں فراہم ہیں اور آپ اس کے لیے ٹینشن نہ لیجیے آئیے اور اپنی نالج اور اپنا وہ جو مطالعہ آپ نے کرنے کا سوچا ہے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ نہیں نہیں وہ تو ہمارے یہ اللہ بخش لائبریری ہی اس کو بیئر کرتی ہے برداشت کرتی ہے اس کے خرچے کو کسی اور مطلب جو اسٹوڈن ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو نہیں دینا پڑتا یہ ان ہی کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں تو آئیے کب تک آ رہے ہیں آپ بالکل آئیے موسٹ ویلکم آپ کا خوش آمدید ویلکم